डोगरी डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ साढ़ा जम्मी दे लोग ऐ जेह्ड़े उंदी डोगरी मात्तर भाशा ऐ मगर अज कल जेह्ड़ा अज कल मां प्यो जेह्ड़े पिछली जनरेशन ओह् ते चसलो फ्ही बी डोगरी बोला दे जेह्ड़े अज कल दे बच्चे ऐ ओह्डोगरी भुल्ली जा दे मतलव अपनी मात्तर भाशा गी शड्डी जा दे एह् चीज़ बड़ी गल्त ऐ साढ़ा इक्कै मोटिव ऐ अस डोगरी प्रचार करना चाह्नें क्योंकि साढ़े जेह्ड़े लोग डोगरे लोग डोगरी बोलन सारे ते मेरा एह् आंसर ऐ कि निक्के होंदे अस बड़े डोगरे चैन्नल दिखदे रेह् डोगरी चैन्नल जिन्ने न उंदे खास नांऽ नी चेत्ता रेह्दे बेशक्क व अस फिर बी दिखदे रेह् चैन्नल निक्के होंदे शोटा भीम और इक चैन्नल आंदा शनि शनि देव मालपूड़ी देव ते बड़ा मतलव स्हेई चैन्नल हे बड़े दिन जाद आंदे परानें में में तोआनू लास्टली इयां आक्खनां चाह्ना कि डोगरी नेंई शड्डो अपनी मात्तर भाशा इंसान नै नेंई छड्डनी चाही दी और तुस कोई बी इंसान दिक्खी लैओ बाह्रा दी स्टेट दे बाह्रा दे देश दे कोई बी इंसान दिक्खो तुस ओह् अपनी मात्तर भाशा गी नी शड्डदे ते फिर अस डोगरे कैं शड्डा ने ठीक ऐ ना दिक्खनें आह्ली गल्ल ऐ कि जेह्ड़ी अपनी मात्तर भाशा मात्तर भाशा च मां दा नां आंदा ते जेह्ड़ा अपनी मां गी शड्डा दा ओह् इंसान नै कुत्थैं कामज़ाब होना मां प्यो इंदै स्हारै चलदा बंदा ते भैन भ्राह् ऐंड ऑफ दी डे मां प्यो गै कम्म आंदे कोई दुनियांदारी मटिरिलिस्टिक बल्ड च दोस्त ऐ मतलव अपने कोलीगस ऐ अपनें बाकव ऐं पर मां प्यो गै कम्म आंदे ते इयां गै डोगरी साढ़ी मां ऐ ते डोगरी गी छड्डियै अस कुतै नी जाई सकदे बाकायदा में थोआनू इयै गल्ल आखना चाह्नां कि डोगरी गी जिन्ना होई सकदा तुस प्रमोट करो बच्चे गी निक्के अपने भैनें भ्राहें गी अपनें चाचें ताएं दे ञ्यानें गी तुस उनें सिर्फ डोगरी मतलव उंदे कन्नै डोगरी च गल्ल करो तुस ठीक ऐ ना बच्चे इक ऐसा रूप होंदा भगवान दा कि उनें तुसजो समझागे जो सनागे उनैं ओह् सिक्खनां उंदे कन्नै हिन्दी बोलगे उनैं हिन्दी सिक्खी जानीं इंगलिश बोलगे इंगलिश सिक्खी जानी डोगरी बोलगे डोगरी सिक्खी जानी अज्ज कल ते लोग डोगरी बोलना शड्डी गेदा साढ़े खुद मां प्यो जेह्ड़े साढ़े डोगरे हे निक्के होंदे मतलव प्योर डोगरी बोलदे ओह् बी नी डोगरी बोलदे पैह्लैं पैह्लैं जियां फुल्का होंदा हा सब्भजी गी सलूना बोलना एह् चीजां अज कल सब्जी सलूनां स्हेई गै नी केह् बोलदे सलूनां होंदे केह् पता गै नी ठीक ऐ ना कुश कुश लाह्के अजैं बी हैन नै प्हाड़ी लाह्के जियां उधमपुर कटरा एह् उस साईड़ आह्ले लाह्के अजैं बी प्योर डेगरी बोलदे असलोग गी सुनियें ते लगदा केह् बोला दे साह्नू इस चीज़ दे बारे च नॉलेज़ नी है ठीक ऐ ना ते बाकी निक्के होंदे अस मतलव निक्के बचपन इक बड़ी अच्छी जादां होंदियां बचपन कन्नैं हून डोगरी चैन्नल ते साढ़े एडे खास साह्नू जाद बी नी ऐं पर बड़े दिक्खे दे निक्के होंदे डोगरी चैन्नल आंदे रेह् ते डोगरी नृत्य आंदे रेह् ऐत ऐत बार जिस दिन संडं होना उस दिन डी डी नैशनल चैन्नल पर बड़े डोगरी नृत्य आने डोगरी ड्रामे आने जम्मू दे ड्रामे बड़े सनाना लोकें गी इयां मतलव इयै मोटिव होंदा कि डोगरी प्रमोशन लोग डोगरी नेंई शड्डन लोग डोगरी अपनी मां आह्ला लेक्खा अपने प्यो आह्ला लेक्खा अपने भैन भ्राहें आह्ला लेक्खा अपनै कन्नै रक्खन डोगरी एस में दिनेश वर्मा असैं बचपन कोला डोगरी बोली असैं अग्गैं बी डोगरी बोलनी असैं अपनें मां प्यो दी अपने मां प्यो ते खैर डोगरी बोलदे गै बच्चें गीडोगरी सखानी अग्गैं जिन्ने बी होगे अपनें नोट च जिन्ने बी अपने कंट्रोल च उनें सिर्फ डोगरी अस नी आखदे कि तुस होर किश नी बोलो बोलो तुस जो बोलना ओह् कोई चक्कर नी मगर डोगरी गीते नी भुल्लो कम से कम अपने घर अपने डोगरें लोकें बिच्च अपने डोगरे भैन भ्रहें कन्नै ते डोगरी बोली सकने कम से कम उंदे कन्नै डोगरी दा इस्तेमाल करो बाकी सारी दुनियां जानदी सारा देश जानदा खंड मिट्ठे लोग डोगरे खुद्द मोदी साढ़े प्रधानमंत्री होर नरेंह्र दास मोदी जम्मू आए दे हे उनैं बी एह् चीज़ मतलव कि इस्तेमाल कीती अपनी भाशा च डोगरी दा इस्तेमाल कीता डोगरी बोलनी भाई कैं कैं डोगरी बोली कि लोकें गी एह् सनानै आस्तै कि डोगरी नेंई छड्डो डोगरी मात्तर भाशा ऐ ठीक ऐ ना अगर तुस इस जमीन पर रवा ने ना ते तुसें उस भाशा गी इस्तेमाल करने पौना बच्चें गी जिन्ना होई सकदा बच्चे गी डोगरी अल मतलव समिलित करो उनें गी डोगरी शा दूर नेंई करो बस इन्ना गै में तोआनू सनाना चांह्दा हा जै डुग्गर जै मां डोगरी